ہاں میں الرجی کے خطرات سے آگاہ ہوں بہت اچھے سے واقف ہوں جیسے کہ ڈسٹ کے الرجی کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈسٹ اڑتی ہے وہ ہمارے مطلب گرد و غبار ناک کے اندر جاتا ہے یا اس سے تو اس سے سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے جب ہم جیسے ہم عام دنوں میں پراپر ایک اچھے ماحول ہے اچھی فضا اور اچھی ہواؤں میں آب و ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں الرجک ہونے کی وجہ سے ہم اس طریقے سے سانس نہیں لے سکتے اس طریقے سے ہم نہیں رہ سکتے ہیں تھوڑے کاموں میں ہمیں وہ ہونے لگتا ہے ہمیں تکلیفس وہ ب ریتھنگ پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہ ڈسٹ کی پرابلم ہے اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسموکنگ سے بھی بہت الرجک ہوتی ہے تو اس ان خطرات سے کیسے بچا جائے اگر دیکھا جائے تو ہم ان دونوں سے اس طرح قابو کر سکتے ہیں کہ جو اسموکنگ ایریا بنا ہوا ہے اسموکنگ زون ہے اس میں ہی سگریٹ ہینے والے سگریٹ پئیں اور ہم جو ہیں وہ اس زون میں جانے سے بچیں یا اس زون کے ارد گرد یا جو اراؤنڈ کا ایریا ہے جیسے ایئرپورٹ پہ اسموکنگ زون بنا ہوتا ہے تو ہم اسموکنگ زون کی طرف جائیں ہی نہیں تو ہم بچ سکتے ہیں کہ اسموکنگ کی جو الرجک ہے یا ہم اس کے جو دھواں وہ ہوتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اسی طرح ڈسٹ ہے تو ہم اس سے بھی بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جیساکہ جب بھی ہمیں کبھی باہر کی طرف جانا ہو یا باہر جانا ہو تو ہم اس کے لیے یہ کریں کہ پہلے سے ہم ماسک پہن لیں اچھے اچھا والا ماسک جو ڈسٹ سے ہمیں بچائے تو ہم اس طرح سے الرجک سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں جیسے ابھی کورونا وائرس آیا تھا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پہلے تو ہم ماسک لگا کے نہیں چلتے تھے لیکن اب تو ماسک لگا کے عادت بھی ہو گئی تو ہم اس عادت کو باہر ڈسٹ والے علاقے یا ڈسٹ والے اس میں جانے میں کنٹینیو کر سکتے ہیں تو ہم الرجک سے آرام سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور یہ بچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے ماسک